बिबार गायनायफोरा जाहैबाय गोजौ जेरै बिल्डिंआव गायो बे बिल्डिंआव गायनायफोरखौ मोजाङैनो जोथोन लानांगौ जायो गोजौवाव बिल्डिं बिबारफोरखौ मानो गायो होननानै बुङोबा समायना बिल्डिंफोरखौबो साइच नुयो न'फोराव न'सिंफोराव बिबारफोर थायोबा बिफांफोर थायोबा जों बिनिफ्रायबो गोग्गो बार मोनो आरो समायना नुयो जेरै हाफोराव गायोबा जोङो बिबारफोरखौ जोथोनै लाखिनांगौबा हाग्रा फुनानै होनांगौ दालाइफोरखौ एवस्रांनानै होनांगौ स्टेल बानायनांगौ माब्लाबानि समाव बिबारफोरा रानलांनो नागिरोबा जों बियाव एसे गोबोर हासारफोरबो होनो गोनां जायो आरो दैबो लुनानै होनांगौ जायो बेखायनो गोबां जोथोन खालामनांगौवा जोंनि हाबाफारि बायदियै मावनो गोनां जायो बिदिनो जेरै बिफां बिबार गायोबा न'फोरखौ समायना नुयो जेरैहाय गोजा गोथां गोमो गाबनि बिबार होयो माब्लाबानि समाव जोङो बे बिबारखौ बिबारानो जोंनि थाखाय मदद खालामो फुजा एरिफ्रावबो जोङो बिबारखौ बाहायनो हायो एबा मोनसे मन्दिर एरिफ्राव थांनांब्लाबो जोङो बिबार बाउनो हायो बेखायनो जोङो बिफां बिबार गायनायफोरखौ जोथोनै लानांगौ मोजाङै नायनांगौ बेखायनो बिफांखौ रानलांनो नागिरोबा थाबैनो जों दै लुनानै होनांगौ हाग्रा मानग्लोबहोनो नाङा हाग्रा दुहोनो नाङा जोथोनै लानांगौ बिबार फिथाइफोरा फिथाइ थाइग्रा मुवाफोरा जोंनि थाखाय आदार होबाय बायो फिथाइ सामथाइ जायोबा जोंना देहाबो थाजिम मोनो बिबारनिफ्रायबो गोजोन्नाय दं मानसिनि गोसोखौ बोनो हानाय बिबारनावबो मोनसे गोहो गुन थायो समायना नुयो बेखायनो जों माब्लाबा बिल्डिं न'फोराव बिबार गायोबा माबा मोनसे साननायफोरा बिबारखौ नायोबा गोसोनि साननाय सिन्ता भाबना बेफोर गासैबो बिबारानो बावगारहोयो बेखायनो जों बिबारखौ न'आवबो गायनांगौ बिल्डिं साफ्रावबो गायनांगौ बिल्डिं नङाबाबो हादाम हाबाबो जोङो हादाम थुरि न'नि थिंनि न'नियानो जाया मानो जेखि न'आनो जाया मानो जों बिबारखौ गायोब्ला न'फोरखौ समायना खालामो बेनिखायनो जोङो बिबारखौ गायनो बानो नाङा बिबारा गोबां मुहिनि गोनां हाइना गोनां हाइना सारफावो गासैबो दुखु दाहाफोरखौ समाव बिबारा बा बावगारहोयो बेखायनो जों बिबारखौ गायनो गोनां जायो बिबारखौ गायनांगौ